हम कुएँ से जो पानी निकालते हैं वो पहले तो हम बाल्टी ही सहायता से पानी निकालते थे बाल्टी के जो रस्सी बाँधते थे फिर रस्सी को रस्सी बाँध के बाल्टी को फिर डुबाया जाता था पानी में फिर रस्सी के द्वारा खींचा जाता था फिर उसको पानी को निकाला जाता था लेकिन अभी के समय में जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर है उनके माध्यम से हम जो है पानी को निकलते हैं कुओं से क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर है उसको हम लगा देते हैं फिर उस में वायर जोड़ देते हैं फिर उसमें एक पाइप भी लगा देते हैं छोटा वाला और फिर जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर है उनको हम कुएँ में अंदर डाल देते हैं फिर हम कुएँ में उसको अंदर डाल के फिर मोटर को चालू कर देते हैं तो फिर चालू करते हैं तो जो हमारा कुएँ का पानी है वो मोटर बाहर फेंक देती है पाइप की सहायता से तो इस तरह से हम जो है कुएँ से पानी बाहर निकालते हैं उसका उपयोग करते हैं पानी का जिस से हमें उस पानी से हम पीने के लिए और भी पेड़ पौधों को पानी देने के लिए खेती के लिए सभी काम में उपयोग में लेते हैं सभी तरह के तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक मोटर की सहायता से कुएँ से अब पानी निकालते हैं